हैलो अमेजॉन तव्हां जेको सैकेंड प्रोडक्ट मूंखे मोकिलियो आहे उहो मुंहिंजी इच्छा अनुसार न आयल आहे मां तव्हांखे डबल एक्सेल जी नाप जो पिंक कलर जो टीशट मोकिलण लाइ ऑडर ॾिनो हुओ पर तव्हां सिंगल एक्सेल ऐं मरून कलर मोकिलियो आहे इनकरे तव्हां कंहिंखे मोकिलियो त रिटन वठी वञे ऐं हुनजे बदिरां मुंहिंजी चाहे अनुसार शइ मोकिलियो